हमें एक हैंड बैग लेना था तो हम नंद गंज मार्केट में गए अपने पापा के साथ हैंड बैग लेने तो उस दुकान पर गाड़ी या किसी भी साधन का कोई भी व्यवस्था नहीं था खड़ा करने का

दुकान वाले से बोले भैया हमें एक हैंड प्रश दिखा दो तो वो हमें दिखाया हम पसंद किए तो बोले भैया हैंड प्रश का कितना पैसा हुआ तो बोल रहा है पाँच सौ रुपया मैंने कि भैया तीन सौ रुपये ले लो तो कह रहा है नहीं लेना है तो पान चार सौ रुपये दो नहीं तो मत लो मेरा टाइम वेस्ट मत करो जाओ तो उसने हैंड प्रश नहीं दीया

हम फिर पाँच सौ रुपये में उस हैंड प्रश को ले लिए तो उसको ले कर आए तो देखने में अच्छा दिख रहा था तो हम लोग लेकर आए तो हम देखे उसका तो कुछ दिन लिए उसको हम तो उसका कहीं चेन खराब हो गया तो कहीं उसका टंगना टूट गया तो कहीं से वो फटने लग गया इसलिए उसका पर्स अच्छा नहीं था दुकानदार का तो पर्स हमने वो हैंड बैग हमने फेंक